हॅलो हय सांग आ सांगात अय अय आ सांगात किद्याक फोन केल्लो अय अय आमचे कडे आसा गो आमचें गुदांवू आसा नाल्लाचो अय अय आमचे दोन दोन दोन एक सादे नाल्लाचो आनी एक कॅ केरलायट आसा ते भा आडसरां बी आमचीं केरलायट अय गोंयचीं आसा अय बरे बरे कॉलेटी आसा गो अय येता गो पूण तें कित जाता सन माश्शी उद बीर कमी आसल्यार रोखडें पाड आता आनी आमचें गोंयचें मुद्दम अशें बर न्ही गोंयचें अ अ आमचें अय व्हरचात व्हरतात अय कितले व्हरता अशें गो लोक विकपा व्हरता रे हांव तशें कमिशनान दित गो किया तूं जर आतां व्हरता न्ही म्हागेले जाल्यार हांव तुका कमी रेटीन दिता माय आम अय तशी गो कमी रेटीन माई तूं विकतल्यार हय आमी सद्द्या आमी दितात वीस रुपयान गो अय अ ना आमचो आमक मेळट तो आमक मेळट इकरा रुपयान मेळटा किद्या आमकां गॉवरमँटाची सबसिडी आसत न्ही शिवाय ते सबसिडी दिता वयल्यान आमकां सारें दिता माडा घालपा खूब तेंची खूब म्हळ्ळ्या आतां मोदीन आमची खूब हें क केल न्ही हय अ मोदी हय मोदी सरकारान खूब आमक हें केलां किद्या लोकाक गरिबांक आदार करता आतां आमचे कडेन कांय जायना नाल्ल आतां एक आमक लुगार एक आसा जाल्या तो प्लांट हाण डिता तेजीं सारीं इता त्या भायर तो पयशेय बी कोणा मानाया जर प यें करपा जाय न्ही तेजेय बी पयशे तेजे सग्ल दिता पयशे पळ्ळ्या हय बरें बरें आस गो ऑय अ तशें बरें आसा माई तुमक आ तुमक बी जाई अय अय आ म्हण हांव तुक सांग्ल न्ही तेक लागून तुक सांगलें हांवें आनी सबसिडी आमक मेळटा किद्या मोदी सरकारान खूब हें केल्लें आसा किद्याक तेक लागून हांव सबसिडीचेर तुका हांव कमी रेटीन दिता किद्या म्हाकाय फायदो आसा गो म्हाका फायदो ना म्हण णा म्हाका खूब फायदो आसा किद्या तुका हांव म्हाका इकरा रुपयान पळ्ळा तुका हांव तेर रुपयान दित न्ही म्हाक ते जावं म्हाक किदें मेळट्ले ते पयशे भरूं शकत न्ही हांव अ तूं आतां सांग ह तूं आतां सांग तुका डिलेवरी कितली जाय सांग

आ आ आ तूं सांग तूं सांग अ तूं तूं कितल जाय ते आनी एड्रॅस धाड म्हाका हांव तुकां थंय धाट्टा

अय अय अय करता करता तुक विकपा न्हू ते आ अय अ अय ना ना दिता तुका चल बरें त ए कर हय तुगे वॉर्डर म्हाक कितली ती सांग आनी हांव तुक एड्रॅसाचे धाट्टा तुजो एड्रॅस दी म्हाका ह आ आ आनी एड्रॅस सांगात एड्रॅस सांगात

हा बरें बरें हांव हांव तुका पार्स आ बरें आ बरें बरें आ आनी तुमी येवन हाडात आनी तुमी तुमची गाडी घेवन चला हांव गाडये किदें जाल्यार हांव पयशे हें करता किद्या म्हाका अय फायदो आसा बरें तर आ आ बरें थँक्यू मॅडम आ थँक्यू आ